भारत में फैशन के बारे में बात करें तो पुराने समय में जो फैशन था हमारे यहाँ वह था कि हम धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी पहनते थे वह हमारा जो है सांस्कृतिक फैशन था उसको हम बहुत ही धरोहर मानते हैं अपनी जो होती आज की डेट में भी जो बुज़ुर्ग है जो आपको मिलेंगे वह इसी तरह से मिलते हैं कि वह पगड़ी सिर पर पहनते हैं कुर्ता पहनते हैं धोती पहनते हैं वी पुराने समय का था और यह बहुत ही अच्छा कल्चर माना जाता था औरतें साड़ी पहनती थी आज भी औरतें साड़ी पहनती हैं बहुत बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपको ज़्यादातर यह गाँव में दिखेंगे आपको यह इस तरह का पोशाक पहनने वाले लेकिन शहर में आप जाते हैं तो यह लोग बदल चुके हैं बहुत ही जो है प्रभाव पड़ा है आज के डेट में वेस्टर्न फैशन का जैसे की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है लोगों को विदेशी फैशन लोग अपना रहे हैं लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं उससे लोगों को लगता है कि यह बहुत ही बेहतर है हमारे लिए बहुत ही फिटेड है पहले लोग क्या करते थे कि उनको कपड़ा मिला वह उस तरह से पहनते थे जो उनकी सांस्कृतिक बताई गई है उनको की यह चीज़ें पहननी चाहिए थी लेकिन आज की डेट में लोग क्या पहनते हैं कि उनकी मर्ज़ी है वह पहन रहे है और वेस्टर्न फैशन में क्या है कि आप जीन्स पहनते हैं धोती कुर्ता तो आप पहनेंगे ही नहीं है लेकिन वेस्टर्न फैशन का करता है कि आपको एक ट्रेंड देता है कि आपको इंस्टेंट फैशन उसने जो है ट्रेंड लाया कि आपको फटे फटे पैंट पहनने हैं छोटे छोटे पैंट पहनने हैं तो लोग उसको लेकर जो चलने लगे क्योंकि वह शहर में ज़्यादा चल रहा था शहर वालों ने विदेश वालों को कॉपी किया वहाँ पहना तो कुछ गाँव वाले लोग भी उसमें आ गए उन्होंने कॉपी किया शहर वालों को शहर में पहना तो इस तरह से जो है वह वेस्टर्न जो है वह हम पर भारी पड़ता जा रहा था अभी भी पड़ रहा है लेकिन जिस तरह से अब जो है एक चल रहा है कि अपनी संस्कृति को बचाया जाए कुछ लोग हैं कुछ जो है हमारे सांस्कृतिक लोग हैं जो बताते हैं कि नहीं यह चीज़ नहीं सही है तो जो समझता है उसे समझता है और वेस्टर्न को जो है वह धीरे धीरे छोड़ रहा है वेस्टर्न बुरा नहीं है लेकिन हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही बुरा है तो वेस्टर्न हमें नहीं पहनना चाहिए वेस्टर्न फैशन नहीं करना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है वेस्टर्न कल्चर हमें बहुत ही प्रभावित कर रहा है आज की डेट में और मेरी बात है जहाँ तक की तो मैं ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करता हूँ वेस्टर्न भी पसंद करता हूँ लेकिन ट्रेडिशनल ज़्यादा पसंद करता हूँ जैसे की पूजा वूजा हो गया तो मेरे घर में हम लोग ज़्यादातर कुर्ता धोती पहनते हैं पूजा में कुर्ता धोती पहनते हैं और यह सब सारे कपड़े हम नॉर्मल अपने यहाँ से खरीद देते हैं दुकान छोटे छोटे दुकान होते हैं फ़िर हम कहीं शहर में है तो मॉल है वहाँ से भी ले सकते हैं जहाँ भी अवेलेबल होता है इस तरह से हम कपड़े जो है खरीदते हैं फैशन के अकॉर्डिंग लोग चेंज होते रहते हैं कि आज इसका ट्रेंड चल रहा है तो आज हम इस तरह से पहनेंगे क्योंकि उनको उनकी अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें जो पसंद है वह पहनते हैं हम किसी को बोल नहीं सकते हैं या फ़िर लेकिन हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आवश्यक जो है सबको बातें बता सकते कि यह चीज़ें जो आप कर रहे हो यह फैशन के अकॉर्डिंग सही तो है लेकिन यह आपकी संस्कृति को हानि पहुँचाता है तो हम जैसे कि अपनी पुरानी संस्कृति में फ़िर से वापस अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वह जो वह टाइम था हम उस तरह से जब रहते थे तो वह अलग टाइम था आज की डेट में हम क्या थे जल्दी जल्दी ग्रो करने के चक्कर में अपनी संस्कृति को भूल जा रहे हैं बल्कि आप देख सकते हैं की बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में हमारी संस्कृति को अपनाया जा रहा है हमारी संस्कृति को अपनाया जा रहा है वहाँ के लोग जो है उसको अपना रहे क्योंकि उनको उसमें सुकून मिल रहा है क्योंकि वह वह चीज़ कर चुके हैं जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं उनको पता है कि उसमें क्या स्थिति थी अब क्या स्थिति है और हम क्या है कि हम स्थिति से अभी गुज़रे नहीं है हम उसमें जा रहे हैं तो हमको लगता है किसने बड़ा मज़ा आ रहा है यह फैशन हमको फॉलो करना चाहिए तो इस तरह से है तो हम कहेंगे कि अपनी इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हमें रहना चाहिए क्योंकि इंडियन कल्चर बहुत ही बड़ा जो है कल्चर है बहुत ही बड़ा एग्जांपल है कि इस कल्चर को अगर आप पूरी तरह से निर्वाह करते हैं तो लोग इसमें स्वयं ढल जाते हैं उनको कहना नहीं पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग जैसे कि आप देखेंगे कि हम आज की डेट में मंदिर पर लोग जाने लगे हैं तिलक लगाना जो है हमारा धर्म है हमारा कर्तव्य है जब भी हम नहा धोकर बढ़िया पूजा पाठ करते हैं तो हम तिलक लगाते हैं क्यों लगाते हैं क्योंकि वह वह प्रतीक है हमारा हमारे इंडियन कल्चर का प्रतीक है भारतीय संस्कृति में एक वह है कि जब भी हम नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं तो तिलक लगाना आवश्यक है तिलक बहुत प्रकार के होते हैं बहुत लोग लगाते हैं तिलक लगाना चाहिए और फैशन में आपको कोई मना नहीं कर सकता कि आप यह चीज़ ना करें यह करें तो फैशन जो है वह भारत में बहुत ज़ोर ज़ोरों से चल रहा है लोग दूसरे का देखा करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं का भी करते हैं तो उनके हिसाब से हमारी संस्कृति या फ़िर हमारे हिसाब से हमारी संस्कृतिक में जो फैशन था पुराने ज़माने में जो था वह भी आज बहुत बेहतर है उसे कोई काट नहीं सकता है और मैं जानता हूँ की फैशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो अपने देश को ऊपर ले जाती है देश का नाम रौशन करतें हैं फैशन में भी हम अपने लोगों का नाम कमा सकते हैं इस तरह से फैशन बहुत ज़रूरी है लेकिन अपनी संस्कृति को हानि पहुँचा के फैशन करना यह गलत होता है इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बचाकर रखना चाहिए फैशन का ध्यान रखना चाहिए लेकिन संस्कृति को बचाते हुए